एसा नहीं है कि धार्मिक एक अंधविश्वास धार्मिक एक हमारे आत्मा को शुद्ध करने की एक अच्छी और सुचारू रूप से जो भगवान को माना जाता है तो अच्छा है लेकिन जो धार्मिक अंधविश्वास है जैसे भूत प्रेत का लगना तो लोग जो जो सयाने होते हैं पंडित वैसे लोग होते हैं वो डराते हैं कि इसको भूत है प्रेत है ये एक अंधविश्वास है और चलता आ रहा है ओर जैसा हमारा अंधविश्वास है जिसको हम आज भी मानते हैं जा रहे हैं बिल्ली गैल काट गई घर से बाहर निकले तो हम वापस चले जाते हैं तो ये सारी कुरीति हैं जो अभी भी मैन है वो चल रही हैं हमारे यहाँ पर लेकिन इन चीज़ों से निपटने के लिए हमें काफ़ी लंबे स्तर पर इसको बढ़ावा देना पड़ेगा